मूंखे व्यंजननि में पालक पनीर ऐं फुलिको ऐं चांवर ॾाढो पसंदि आहे छो जोकी उन में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ठाहिण में बि ऐं खाइण में बि ऐं मां इहो पालक पनीर कीअं ठाहींदी आहियां इहो बि अॼु तव्हांखे मां ॿुधायां थी पालक पनीर में पहिले मां पालक खे उॿारींदी आहियां हा और वरी पालक खे उॿारे करे वरी हिकु साइड में मिक्सी में बसर और टमाटर ग्रेड करे छॾंदी आहियां वरी उहो पीस विझी करे थूम अदरक जो पेस्ट सभु इहो विझी करे फ्राई कंदी आहियां फ्राई करे पोइ पालक जेकी बॉइल कंदी आहियां उहो विझंदी आहियां

उन खो पोइ साइड में रखी छॾंदी आहियां चांवर त हर कोई ठाहिणु ॼाणे चांवरनि में बि थोरा मटर विझी ठाहींदी आहियां त मटर चांवर एॾा पसंदि अची वेंदा आहिनि जी मज़ो अची वेंदो आहे हा उन खां पोइ फुलिका पचाईंदी आहियां फुलिका बि एॾा मस्तु पचाईंदा आहियूं असां हिन में मैदे जा पचाईंदा आहियूं थोरो मैदो विझी करे छा त फुलिका पचंदा आहिनि

पनीर खाइणु केॾो सुठो हूंदो आहे पनीर सां असांखे केॾा फ़ाइदा मिलंदा आहिनि पनीर एॾो लाभदायकु आहे की जेको खाईंदो पनीर उन खे एॾो फ़ाइदो मिलंदो आहे पनीर सां पनीर सां त ॾाढो कुझु मिलंदो आहे पनीर त इहे चवंदा आहिनि कचो बि खाइजे पनीर में छा हूंदो आहे प्रोटीन हूंदो आहे ऐं उन प्रोटीन सां असांखे ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो आहे प्रोटीन आयरन जी कमी असांजे शरीर में न हुजणु खपे त असां तॾहिं चवंदा आहियूं पनीर जेतिरो ज़्यादा खाईंदो पनीर सां तव्हांखे प्रोटीन ऐं विटामिन जी कमी न थींदी आहे